जि'यां तुसें गल्ल कीती ऐ इंटरैक्शन दी इंटरैक्शन मीन्स बोल चाल ते गै बाह्र दे जात्तरुएं कन्नै मिलना जुलना जि'यां कि मेरे गी जेह्ड़ा कम्म ऐ में फ्रंट मैनेजर आं होटल इंडस्ट्री दे बिच ते मिगी बारां साल कंम्पलीट होई गे फ्रं ट आफिस ऐसा डिपार्टमैंट होंदा ऐ जेह्दे बिच यात्री सबतूं पैह्लें होटल बड़दे गै इन्टरैक्ट होंदा ऐ इंटरैक्ट मीनस बोल चाल ओह्दे कन्नै होंदी ऐ बोल चाल एह् होंदी ऐ कि थुआढ़े कोल रूम अवलेबल हैन एकोमोडेशन अवलेबल ऐ केह् केह् फैसिलिटी ऐ केह् चार्ज न ते केह् केह् इनकलूजन न इंट्रैक्शन दे बिना होटल इंडस्ट्री पासिबल नेईं ऐ जो कि एह्दा अहम पार्ट ऐ एह् बी सच ऐ कि बगैर इंट्रैक्शन दे तुस थुआढ़ा तजुर्बा नेईं बधी सकदा क्योंकि जिस टाइम तुस नमीं नमीं नौकरी स्टार्ट करदे ओ थुआढ़ी इंट्रैक्शन मतलब किश लैबल ते बडी घट्ट होंदी ऐ क्योंकि तुस झकदे हो कि पता निं ओह् थुआनूं केह् पुच्छी लैन किश पुच्छी लैह्गे ते में केह् जवाब देगा अग्गूं पता निं केह् लैंग्वेज यूज करदा ओह् इंग्लिश बोलदा जां केह्ड़ी बोलदा ऐ ओह् उसी अ'ऊं किंया समझागा अगर इंग्लिश बोले तुसें पैह्लें कंबी जाना क्योंकि एह् चीज हमेशा होंदा ई गै क्योंकि एह् सेआने आखदे प्रैक्टीकल एक्सपिरिंयस ते थ्योरी दा एक्सपीरिंयस च जमीन आसमान दा फर्क होंदा ऐ प्रैक्टीकल एक्सपीरिंयस जेह्ड़ा ऐ कीता दा होऐ तां पूरी उमर चेत्ता रौंह्दा थ्योरी दा एक्सपीरिंयस एह् ऐ तुस कन्नै कन्नै उसी पढदे जाह्गे तां याद रौह्ग बाकी रेही गल्ल इंट्रैक्शन कन्नै इंट्रैक्शन कन्नै काफी कानफीडेंस बधदा इन्सान दा में ए स्टार्ट कीता हा एज ऐ जीएसए गैस्ट सर्विस एसोशिएट जेह्ड़ी कि सबतूं थल्लै दी पोस्ट होंदी ऐ फ्रंट आफिस डिपार्टमैंट दे अंदर अज्ज दे टाइम च में फ्रंट आफिस मैनेजर आं जो कि मी बने दे चार साल होई गे ओह् सब मिगी हैल्प होई इंट्रैक्शन कन्नै इंट्रैक्शन कन्नै मेरा नाॅलेज गेन होएआ ओह्दे कन्नै मेरी इंग्लिश बी इम्परूव होई इवन में अज्ज दे टाइम च थोह्ड़ी बहुत गुजराती बोल्ली लैन्ना आं थोह्ड़ी बहुत मराठी बी बोल्ली लैन्ना पजांबी बोल्ली लैन्ना केईं सारी लैंग्वेज दा मिगी जेह्ड़ा थोह्ड़ा तजर्बा मिलेआ ओह् इंट्रैक्शन कन्नै इस करियै आखदे जिन्नी बोल चाल रखगे जिन्नी गल्ल बात करगे उन्ना थुआढ़ा तजर्बा थुहानूं किश तुजर्बा मिलदा ऐ किश तजर्बा अगले गी मिलदा ऐ इस गल्ला हमेशा गल्ल बात बगैरा करनी चाहिदी ऐ अज्ज दे टाइम च इवन कि ऐसा टाइम आई गेदा हून मेरे च इन्ना कानफीडेंस ऐ चाहे ओह् गैस्ट इंडिया दे कुसै कोन्ने चा होग चाहे ओह् बाह्र दी कुसै कंट्री च होग में उस गैस्ट गी अराम कन्नै अटैंड्ड करी लैह्गा सिर्फ फर्क इन्ना ऐ कि अगर जेह्ड़ा बाह्र दा गैस्ट होग अगर ओह् क्योंकि इंग्लिश उनें गी औंदी गै औंदी ऐ जेह्ड़ी मेरी अज्ज दे टाइम च काफी इम्परूव होई दी ऐ जो मिगी बिल्कुल सहायता करदी उसी इक एंट्रटेन करने आस्तै उसी प्रापर समझाने आस्तै ओह्दी ओन्नूं हर सर्विस प्रोवाइड़ करने आस्तै मिगी हैल्प करदी ऐ इस करियै इंट्रैक्शन दा बहुत बड्डा अहम रोल होंदा ऐ जिंदगी दे बिच धन्नवाद